हाँ हमारे चाचा का दुकान है हाँ मेरे अदारे गाँव में है मैं जाता हूँ किराने के समान लेने चीनी लाता हूँ दाल लाता हूँ आलू लाता हूँ टमाटर ले आता हूँ प्याज लाता हूँ लहसून लाता हूँ मिर्चा लाता हूँ धनिया लाता हूँ चावल लाते हूँ और चायपत्ती लाते हूँ गोल्डी लाता हूँ मसाले लाता हूँ जो अरहर के दाल होते अरहल दाल लाते हूँ और उरद की भी दाल लाते हूँ वो मसूरी के दाल होता है वो भी लाता हूँ यही सब जो मुझे काम दाम ज़्यादा लगता है उसी लिए तो मैं बोलता हूँ कुछ कम कर दो जो उनका पड़ता है कम करते हैं फिर मैं लेकर आता हूँ और जो चाकलेट हुआ बिस्किट हुआ नमकीन हुआ जैसे कुरकुरे हुआ न हर एक चीज की आइटम जो होता है किचन से लेकर बाहर से ले के हर एक चीज लाता हूँ और भी लाता हूँ वो बहुत अच्छे से देते हैं समान भी जो कहोगे उसी दाम में देंगे नहीं तो जितने में पड़ता है उन्हीं दाम में देते हैं उधार भी देते हैं जैसे भी पैसा नहीं होता है तो उधार दे देते हैं आगे पीछे दे देता हूँ और जे फिर भईया ने वो चाचा ने दे देते है कहते हैं जाओ लेकर फिर पैसा बाद में दे देना वो बोलते हैं ठीक है